मां सतों दर्ज़ों पढ़ंदी हुअमि तॾहिं पहिरियों दफ़ो रोटी कयी हुई आहे ऐं मूंखे पहिरीं मुंहिंजे मां मूंखे रोटी कीअं चाणणी उहो सेखारियो हुयो मां जॾहिं पहिरियों दफ़ो रोटी कयी हुई तॾहिं फुल्का बि गोल न पिया थियनि ऐं फुल्का पचाइणु वञां त सुकी पिया वञनि ऐं भाॼी बि सुठी न चणंदी हुई त मूंखे मुंहिंजे मां सभु सेखारियो ऐं पोइ मां वरी सुठी रोटी ई ई कयी हुई ऐं ॿियो दफ़ो मूंखे रोटीअ जो थोरो थोरो सुधारो बि अची वियो ईअं बि मां पहिरियों दफ़ो रोटी कयी हुई